हँ हैलो हैलो की हाल छौ रौ ओ बढ़िआँ छै ने कहलियै यार हमरा थोड़ा आम उम लेबयके छलय कि बिजनेस हम आमके कयली हे तऽ आम उम लेबयके छलए हँ ओ हो जेतै कृष्णभोग मिलैत छै ने किशनभोग मालदहसभ कलकतिआसब किशनभोग कलकतिया मालदह हो गेलै आ बिज्जू हो गेलै ईसभ हो गेलै अशर्फी आम हो गेलै ईसभ हो गेलै सिन्दुरियासभ मिल जेतै नऽ सभ आइटमसभ मिल जेतै ने ओहि सभमे आँय ओहिसबमे कोइ दिक्कत नहि ने होतै आम सभमे हँ अइसन ने आमसभ चाही कि आब जानबे करैत छियै तब तऽ दू सए रुपैए किशन भोगसभके कलकतिआसभके कलकतिआ सए रुपैए देलही आ ओ कथी कहैत छै बिज्जू एगो आम जे होलै जे बिहारमे ज्यादा फेमस छै बिज्जू आ मालदह ओकरसभके की रेट हइ अच्छा कलकतिआसभ मा मालदहसभ ओ सभके की रेट हइ मालदह अढ़ाइ सए रेट हए ओ महँगाई ज्यादा हइ तऽ थोड़ा बहुत गिरेबही तब ने लेबै हम यार कै लेल कि गरीब आदमी कहाँसँ ओतेक महँगा महँगा आमसभ खेतै जे हमसभ बेचबै बिकतै तब ने हमसभ लेबै जनबे करैत छियै कि बिहारके स्थिति की हइ ओहीमे सभ आदमीके चलयके होइत छै ने तोरो चलयके होइत छौ हमरो चलयके होइत छै सभ आदमीके चलयके होइत छै तऽ आमके व्यापार मानि लेलियै तोरा हँ तऽ मार्केटमे बेचबै दोस्त तऽ पहिने लेबै तब ने बेचबै तऽ हमरा कोइ आदमी तोहर नाम बतेलक हए कि तोरा पास हौ ई चीज ई फलना आदमीसँ लऽ ले तऽ हम कहलियै कि फलना आदमीके नम्बर तऽ हमरा पास हइ कि देखैत छियै कि की भाव दैत छै तऽ हम अपन लऽ लेब ओकरासँ जे भाव हइ सएह भाव देबही कनिको गिरा दही ने दोस्त बहुते दाम मङ्गैत छिही देख दोस्त हमरा पचास किलो लेबयके यए आओर प्लसमे सभ आइटममे सँ हमरा पचास किलो लेबयके हइ कै लेल कि हम अभी बिजनेस शुरू करैत छी अभी पचासे किलोसँ गरीब छी हमरा जितना पैसा रहत उतने ने करब हम अभी सोचलियै हँ पचास किलो लऽ लेब सभ आदमी सभआममे सँ मिला कऽ पाँचो आइटममे सँ दस दस किलो लऽ लेब आरामसँ अपन ओहिमे करैत धरैत रहबै ओहिमे पूरा फैमिली चलायब ओहि लऽ कऽ हम कहलियौ हँ इएह किछु कम करबै ना अच्छा पच्चीस किलो उधारी देबही

हँ दोस्त तू तऽ ठीके बात ईसभ बात तऽ तू ठीके कहैत छी लेकिन दोस्त तहियो बेकारी हमसभ छी अगर हमसभ पोसेतै नहि तू हइ एतय गाछ वृक्ष हइ तू तऽ अपन छायामे बैठल रहैत छिही देखैत छिही घरके स्थिति कैसन हो जाइत छै आदमीसभके रौदामे बौआ कऽ बेचय पड़ैत छै देखैत छिही अनेको चीज बेचय पड़ैत छै रौदेमे ने घूमि कऽ ने बेचैत रहैत छै सभ

ठीक हौ तब नहि पोसायवला छौ तोरासँ राखैत छियौ हम